जी हाँ मैं अपने गायन के एक यादगार पल को ये साझा करना चाहता हूँ ये कुछ समय पहले की बात है मैं और मेरी टीम एक शादी समारोह में एक भजन का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे थे उस दरमियान ये हुआ था कि कुछ धर्म विरोधी लोगों ने उस गाने को ये कह कर बताया की नहीं ये गानों में धर्म का कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है आप इस गानों को कैसे गा सकते हैं तो हमारे टीम द्वारा उस चीज़ों को बहुत ही चुनौती पूर्ण तरीक़े से फेस किया गया और लोगों को जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें एक एक चीज़ों को समझाया गया और काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा हमारा वो प्रोग्राम और हमारी टीम उस प्रोग्राम के दौरान अपने जो भी गाने को प्रस्तुत करती उसको बहुत ही अलग प्रकार से हम उन चीज़ों का चयन करते हैं सर धन्यवाद